الرجی کو اصطلاحی زبان میں الرک کہتے ہیں الرجی ایک جان لیوا وائرس ہے اور یہ پھیلنے والا وائرس ہے یہ جانوروں سے انسانوں کے ذریعہ میں پھیلتا ہے انسانوں کے اندر پھیلتا ہے چمگادڑ بندر بھینس یہ بہت سارے ایسے جانور جانور ہے جس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں بعض معمولی علامت شامل ہیں جیسے بخار چکر سر میں درد کھانسی تھکاوٹ یہ سارے الرجی کے اثرات ہیں اب اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے اس کے کس کس طرح ہم اس سے اقدامات لے سکتے ہیں تو بیسک چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں جیسے ہمیشہ ہاتھ دھونا صاف ستھری ماحول میں رہنا کھانے پینے کے آلات کو صاف رکھنا محفوظ غذائیں لینا اگر ممکن ہو سکیں تو اس الرجی کی ویکسین بھی لگوائیں ڈاکٹڑو سے صلاح لیں دوائی وغیرہ کا استعمال کریں ان ساری چیزوں سے الرجی سے ہونے والے خطرات سے بچا جا سکتا ہے